ہاں ہیلو جی بتائیے تو ایسے کیسے بھول گئے بھائی یہ بتاؤ کہ ریلوے کے لیے ٹکٹ ہونا ضروری ہے نا ارے تو بابو سائن ہاں لیکن یہ اللیگل ہے نا بابو آپ ریلوے میں سفر کر رہے ہیں اور بنا اس کے بنا ٹکٹ کے کیسے کس طرح کیسے بھول گئے آپ اپنا سامان کیوں نہیں بھول گے تو فائن کی بات یہ بتائیے کہ آپ کہاں سے ہیں کہاں سے کہاں تو ہم تو پوری ٹرین کی پھر پوری فائن لیں گے نا ٹرین جہاں سے چلتی ہے اور پھر جہاں کو رکتی ہے فائن وہاں سے وہاں سے وہاں تک کا بنتا ہے نا تو ہا لیکن آپ آپ کہاں سے چڑھے ہو ابھی اب بتاؤ گے آپ کہاں سے ٹرین پہ چڑھے ہو نا اور کہاں کا ارادہ ہے آپ کا لیکن یہ ٹرین تو لکھنؤ سے نہیں بلکہ اعظم گڑھ سے چلتی ہے نا پھر اعظم گڑھ سے پوری فائن کی جائے گی آپ کی تو ہم کیسے جانیں کہ آپ لکھنؤ سے چڑھے ہیں نہیں تو فائن تو وہاں سے وہاں تک کی ہوگی پوری تو لکھنؤ سے دلی تک کی فائن بنتی ہے لگ بھگ لگ بھگ یہ آٹھ سو سے نو ساڑھے آٹھ سو روپے سلیپر کی ہی بتا رہے ہیں بھیا سلیپر کی ہی بات کر رہے ہیں اے سی اگر رہتا تو سولہ سو آٹھ سولہ سو رہتا اور اگر چالو بھی رہتا ہے تو بہر حال اس میں تو اتنا ہوتا نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں اپنے حساب سے نہیں ٹھیک ہے کوئی دقت نہیں تو آپ کیا کرتے ہو یہ بتاؤ پہلے آپ کس مقصد سے جا رہے ہو کیا ارادہ ہے آپ کا جانے کا آپ آپ انٹریس دینے جا رہے ہو ٹھیک ہے پھر جب آپ ظاہر سی بات ہے اسٹوڈینٹ ہو اور ساری یہ ساری پریشانیاں ہیں آپ بھول گئے ہو تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر آپ کام ٹکٹ مطلب پورا وہ نہیں لیں گے کیس ویس کا معاملہ نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ہم فائن ضرور لیں گے آپ سے تو ٹھیک ہے آپ کی فائن اگر سب کچھ کم زیادہ کر دی جائے تو یہی چھ سو ساڑھے چھ سو آ رہی ہے ساڑھے چھ سو اکیاون